मां ॾाढाई जा वण ऐं बूटा लॻाइणु पसंदि कंदी आहियां जीअं कि मनी प्लांट थी विया तुलसी जो वणु थी वियो ऐं जेतननि जो वणु थी वियो ईअं ॾाढानि प्रकारनि जा वण बूटा लॻाइण जा मूंखे सुठो लॻंदो आहे मुंहिंजे घर में विद्या जो वणु लॻल आहे तुलसी जा वणु लॻियल आहे टमाटनि जो वणु लॻल आहे मिर्चनि जो वणु लॻल आहे ईअं घणा ई क़िस्मन जा वणु लॻियल आहिनि ऐं मूंखे उहे ॾाढा सुठा लॻंदा आहिनि हिकु मनी प्लांट बि लॻंदा आहिनि चवंदा आहिनि लॻियल आहे उहो चवंदा आहिनि कि न जेको मनी प्लांट जीअं जीअं वधजंदो आहे तीअं तीअं घर में बरक़त ईंदी आहे त उहो ॾाढो ऐं ॾिसण में बि सुठो लॻंदो आहे उन ऐं उन जो घर में हिकु डेकोरेशन लाइ बि ॾाढो सुठो इस्तेमालु थींदो आहे घर जी शोभा वधाइण लाइ ॾाढो सुठो इस्तेमालु थींदो आहे ऐं मूंखे ॾाढा सारा क़िस्म जा पौधा ॿिए बि लॻाइण जी इच्छा थी वइजी आहे असांजे घर में जासमीननि जा गुल थींदा आहिनि ऐं इन्हनि गुलनि ऐं बूटनि जो इस्तेमालु मां घर में पाठ पूॼा करण लाइ कंदी आहियां जीअं जासमीननि जा गुल माता ते चाढंदा आहिनि या अछा गुल थींदा आहिनि उहे अछा गुल बि चाढ़ींदा आहियूं उन सां गणेश भॻवान जी आरती कंदा आहियूं मूंखे ॾाढा ई क़िस्मनि जा वण ऐं बूटा लॻाइणु सुठा लॻंदा आहिनि